तुस मिगी दस्सेओ कि ग्रांऽ दी पढ़ाई बिच ते शैह्रे दी पढ़ाई बिच केह् फर्क ऐ ते अगर अस ग्रांऽ दी पढ़ाई ते शैह्रे दी पढ़ाई दे जेह्के बच्चे होंदे उ'नें दौनें कट्ठे करचै ते केह् ओह् बच्चे अग्गें ग्रांऽ आह्ले उं'दे शा हैन जां शैह्रे आह्ले न

प्राइवेट स्कूलै च उंदी एडमिशन कराई ओड़दे न ओह् प्राइवेट स्कूलै च जंदे पढ़ने गी ते जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ दे बच्चे न जेह्ड़े उं'दे कश जेह्ड़े लोग न उं'दे माता पिता न जेह्के मम्मी भापा न उं'दे कश इ'न्ने पैसे निं होंदे हैन ते ओह् ते प्राइवेट स्कूलै च पाई सकन ते इस्सै करियै ओह् गौरमेंट स्कूलें च पांदे ते गौरमेंट स्कूलें च जि'यां कि फैसिलिटियां बड़ियां घट्ट होंदियां न ते जि'यां प्राइवेट स्कूलै च जि'यां जेह्के शैह्रे दे न ओह् स्कूला जाइयै सिद्धे ट्यूशनें गी जंदे उठी न रातीं रातीं तक ओह् ट्यूशनां गै पढ़दे रौहंदे न ओह् तां करियै ग्रांऽ दे लोकें शा बद्ध नॉलेज रखदे न ग्रांऽ दे लोकें कश इ'न्ने पैसे निं होंदे हैन कि ओह् उ'नेंगी ट्यूशनां लोआई देन ते तां गै ओह् पिच्छें र'वा दे न शैह्रे दे लोकें जि'यां हून गड्डियां लोआ दियां होंदियां न स्कूलें गी जागत् जेल्लै जा सिद्धा स्कूलै गी जा स्कूला दा सिद्धा घर पुज्जी जा सिद्धी गड्डी लोआ दी होंदी ते ग्रांऽ दे लोकें कश इ'न्ने पैसे गै निं होंदे हैन ते उ'नें गड्डियां कु'त्थें लानियां इस्सै करी ग्रांऽ दे लोग न जेह्ड़े ओह् तां गै पिच्छें पिच्छें रौहंदे न ग्रांऽ दे लोकें ई तां गै इ'न्नियां फैसिलिटियां जेह्ड़ियां न'म्मियां न'म्मियां निकला दियां न ओह् ग्रांऽ दे लोकें ई पता गै निं ऐ केह् केह् फैसिलिटियां हैन ते केह् नेईं ते इत्तै करियै ग्रांऽ जेह्ड़े दे जागत न ओह् पिच्छें पिच्छें ओह् नॉलेज उ'नें गी घट्ट ऐ ते जेह्के शैह्रे दे न उ'नें ई बद्ध ऐ इं'दे च इ'न्ना गै फर्क ऐ